नृत्य ओर कला पारंपरिक समाज में कई उद्देश्यों को पूरा करती है धर्म एक प्रमुख शिक्षा पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक यह एक सहगल मानव विज्ञान की मुख्यतः नृत्य को संस्कृत अभिव्यक्ति का एक प्रमुख रूप मानते हैं वे वे सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क का विस्तार करते हैं और समग्र समुदाय समग्र समुदाय को कल्याण और मानव और एकजुटता की भावना प्रदान करते हैं नृत्य के एक सक्षम विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरणा आत्मविश्वास अनुशासन प्रदान करती है जो विभिन्न सामाजिक रूप के लाभकारी तरीकों से प्रकट होती है नृत्य को उस युग में व्यायाम के रूप में माना गया था शरीर को आरोग्य रखने के लिए नृत्य कला का प्रयोग किया जाता था पुराणों में भी नृत्य संबंधित घटनाओं का उल्लेख है श्रीमत भागवत महापुराण शिव पुराण और कुम्ब पुराण में भी नृत्य का उल्लेख कई विवरणों में मिलता है सूत ने स्थापित किया है की सांस्कृतिक नृत्य कई कार्य करता है उदाहरण के लिए पारंपरिक

की में नृत्य रूप स्वास्थ्य और फिटनेस की स्थिति में सुधार से जुड़े हैं नृत्य से कैलोरी बर्न होती है मांसपेशियां मजबूत होती है संतुलन में सुधार होता है लचीलापन बढ़ता है और हृदय को अच्छी कसरत मिलती है नृत्य विकास को बढ़ाने के लिए सिद्ध हुआ है